हाँ मुझे हिंदी की कविताएँ पढ़ने का बहुत मुझे बहुत पसंद है जैसे तुलसीदास जी सूरदास जी कबीरदास जी प्रेमचंद जी सुमिद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा बाकी बहुत से हैं लेकिन सबसे पसंदीदा हमें जे ही लगते हैं जैसे रामायण में कितने प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं जैसे चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो देखो सब एकता के हैं मतलब संगठन कितना अच्छा इनका प्रेम है भाइयों भाइयों में ये बताते हैं कि देखो सबको ऐसे मिल के रहना चाहिए और रामचंद्र जी कितने संस्कारी हैं कि उन्होंने देखो मर्यादा पुरुषोतम अपना नाम बनाया है कहा है क्योंकि उनने अपने अपने छोटे भाइयों को किस प्रकार से रखा है कभी उन्हें यह एहसास नहीं किया कि हम बड़े हैं कि आप छोटे हो नहीं बराबर से उनको माना है जे सब अपने लिए इसलिए बताते हैं कि देखो सबको मिलके कैसे रहना चाहिए कबीरदास जी हैं तो कितने दोहे लिखे हैं कबीरदास जी ने उन दोनों का अपन वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हजारों दोहे हैं उसमें से एक आध दो दोहे आपको बताती हूँ जैसे दीनदयाल ब्रिसुमभारी हरहु नाथ मन संकट हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुसु दसरथ अजर बिहारी ऐसे बहुत से दोहे हैं झांसी की रानी है जिसने अपने देश के लिए अपने प्राण ही निछावर कर दिए अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से लड़ी है अपने बच्चे को पीठ पे बाँध के और किस तरह उसने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए ये देश की रानियाँ हैं वीरांगनाएँ हैं इनको देखते ही सोचना चाहिए कि हाँ कुछ अपने भारत की ऐसी ऐसी नारियाँ थीं जैसे अब बहुत से नाम हैं जैसे सुबिद्रा कुमारी चौहान हैं हैं इन्होने झाँसी की रानी के लिए बताया है कि ये कोई कैसी है अपने देश के लिए है बिखरे मोती हमारा देश आजाद किया है उनने अंग्रेजों को भगाया है मार मार के और अपने देश को बढ़ाया है ऐसे महादेवी वर्मा हैं